हम अपने घर पर खाना बनाये थे पूड़ी सेबई बनाये थे और हिन उसको बनाये थे वहीं पे रख दिज रख दिए बिल्ली जूठ कर दी बिल्ली को मैं मारने खेदी नहीं पाई मारने के लिए मम्मी बोली कि मत मारो पाप मिलेगा भाभी बोली कि जितना रोंवा रोंवा उसका झड़ेगा उसको तुम्हारे ऊपर पाप जाएगी बिल्ली के नहीं मारना चाहिए हम नहीं मारे फिर गुस्सा अपना शांत कर लिए फिर का बोली मम्मी फिर से बना बना दो बनाने का तो अपना जांगर है तो बना दो त हम फिर बनाये उसको सेवई पूड़ी तब सब लोग खाये तब खा के तब सब अपना अपना काम करने लगे हम भी अपना काम कर करने लगी काम करते करते फिर ऊ बिल्ली फिर दिखाई दी तो बिल्ली को सोचे कि फिर हम वापस उसको मारते मार मार नहीं पाए